सोलोंथाइ साख्रि आरो दैदेनगिरि बिथिङाव बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोरजों मोगा मोगि जानाय गिबि जेंना आरो खाबुफोरा मा मा सोलोंथाइ सोलोंथाइनि जेंना होनब्ला गोबां दं सोलोंथाया जोंहानि दा गोबां समावनो गोबां नांगौ बायदि सोलोंथाइ मोना फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया बिनि थाखायनो सोलोंथायाव गोबां जेंना फैयो खायसे फोरोंगिरिफोरा सम बायदियै फरायसालियाव एटेन्ड जाया आरो नांगौबायदियाव फोरों फरायसाफोरखौ सम मथे फोरोङा जासे स्कुलनिफ्राय ओंखारलाङो बेफोरबो सोलोंथायनि मोनसे जेंना जेरै बिदिनो आजिखालि दानि जुगाव माखायसे गोबां फोरोंगिरियानो गाव गावनि गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव थिसननानै सरखारि फरायसालियाव गोबां गोसो होआ बिनि थाखायनो फरायसाफोरा सोलोंथायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो दिनै बेफोरबायदिखौ जोंनि बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोरा बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लानायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जादों बेफोरनो जादों आरो साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बुंब्लाबो दानि जुगाव बिए फरायब्लाबो जेबो लोब्बा गैयि बायदि लाब गैयि बायदि जादों दानि नै सोलिबाय थानाय दिनावनो गोबां फरायसायानो बिए पास जाना ओरैनो बेखार जेंनायाव दं गोबाङानो साख्रि मोनाखै आरो दासान्दिथ' टेट उथ्रिनानै थानाय गोबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा दाबो रावबो जेबो साख्रि बा साख्रिनि सुबिदा गैया बेनि थाखायनो जोंनि बाक्सा जिल्लानि लाइमोनफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं जेंनाबो दं खायसे आरो प्राइभेट स्कुलनि थाखायबो जोंनि खायसे सरखारि फरायसालिनि फरायसाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैदों मानोहोनब्ला खायसे गोबां फोरोंगिरियानो फरायसालिखौ जोबस्लाबाजासे गाव गावनि गथ'खौ लायनो थाखाय फरायसालिखौ नागारनानै खारलाङो बिनि थाखायनो फरायसालि फरायनायाव जोंनि लाइमोनफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैदों आरो गोबां गोबां फोरोंगिरिनि आंखालाव खायसे गासैबो साबजेक्टआ थि बायदियै सोलोंथाइ मोनियाव गोबां फरायसाफोरा जेंनायाव गोग्लैनो लागा जादों आरो बिदिनो थिख जोंनि ओनसोलावथ' गोबां फरायसालियावनो साइन्स मेट्सनि नांगौबायदि फोरोंगिरि गैया बिनि थाखायनो गोबां गोग्लैसोनाय ओनसोल हमजानानै दं होमब्ला बिनि थाखायनो सरखारा गोसो होयोब्ला जोंनि बाक्सा जिल्लानि फरायसालिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सुस्रांनो थाखाय नांगौ बायदि मेट्स साइन्सनि फोरोंगिरि थिसननानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ नङाब्ला बर' फरायसाफोरा बिदिनो जेंनायाव गोग्लैना थागोन

साख्रिनि बाथ्रा बुङोब्ला दा दिनैसिम नै गोबां मास्टार डिग्रिनि फरायसाफोर दं बे फरायसाफोरखौ साख्रि थिसननो थाखाय टेट फरिखा लानाय एक्जाम लानाय जायो दा टेटावबो गोबां टेट एक्जामजों बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ साख्रियाव थिसननाय खाबुफोरखौ होनांगौ आरो होनांगौ आरो गासैबो जोंनि ओनसोलनि सोलोंथायारि आरो साख्रि बाख्रि जेंनाखौ सुफुंनांगौ